میری پسندیدہ کتاب بہت ساری ہیں جس میں سے ایک کتاب الرحیق المختوم ہے اس کو میں نے کئی بار پڑھا ہے اور وہ اس وجہ سے میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم کی لائف کے بارے میں اور ان کی ہر ایک چیز ان کی زندگی کے بارے میں اس میں لکھا ہے تو اس کو میں نے کئی بار پڑھا ہے اور اس کو اس کو پڑھنے سے میرا دل بھی نہیں بھرتا ہے اور جہاں تک رہی بات اس پر فلم دیکھنے کی تو میں ایسا نہیں چاہتا کہ میں اس پر فلم دیکھوں لیکن ہاں اس پر ڈاکیومینٹری کوئی اس طرح کی بنتی ہے تو میں اس کو ضرور دیکھنا پسند کروں گا